देखियौ हमरासभके गरीबताइमे छी हमरासभके बिजली अइ लागल लेकिन इन्वर्टर नहि अइ लागल लाइन कटैए तऽ हमरासभके खाना पीना बनाबयमे दिकदारी होइए आब पङ्खा नहि चलैए एखन तऽ ठण्डा छै तऽ एखन पङ्खा कम चलैए कखनहु कालके मच्छरके चलते तकरा बादसँ हमसभ भरि राति रहैत छियै आधा दू दू बेर तीन तीन बेर लाइन कटि जाइए ओहीमे रहैत छी हमसभ लाइन कटलाके बाद दस नओ बजे लाइन अबैए तऽ खाना बनेलहुँ नहि तऽ जारनि जरा कऽ लकड़ी जरा कऽ तऽ खाना बना लेलहुँ डिबिया जरा कऽ तब खाना ताना खा लेलहुँ दस बजे राति धरि हमरासभके बेसी दिकदारीके बात अइ इन्वर्टर नहि अछि हमसभ तऽ गरीबताइमे छी तऽ हमरासभकेँ तऽ किछु उपाय नहि अछि जे हमसभ करब आरो हमरासभके तऽ कोनो स साधन नहि अइ बाल बच्चासभ अपना अपना घर चलि गेल बेटी रहए चारि टा हमरा तऽ नहि अइ लड़िका बच्चासभ तऽ अहीँसभ छी हमरासभके तऽ देखयवला तऽ अहीँसभ छी देखब तऽ अहीँसभ ने देखब तऽ अहीँसभ आ तकरा बाद हमरासभके आब जायब जेना विधिए अहाँसभ राखि लेन दियै नहि दियै से तऽ अहीँसभ जानब